गरमीअ में असां डुकंदा आहियूं त असांजो पसीनो निकिरंदो आहे पघर निकिरंदो आहे ॾाढो ऐं उन जे करे असांखे ध्यानु ॼणो पवंदो आहे थधो जूस वग़ैरह या इहो सभु पीअंदा आहियूं जीअं असांयो लेविल न घटि जे ऐं चङी तरहं सां उन जो पाण खे शरीर खे चङी तरहं चुस्त रखे थधो पीअण खपे या जूस वग़ैरह जेको बि आहे ॾुध वग़ैरह बि पीअंदा आहियूं त गरमीअ में छा आहे उहो असांखे कंट्रोल करे हलिणो पवंदो आहे ऐं थद में छा आहे असांखे ड्रुकण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इन करे की असां जीअं ड्रुकंदा आहियूं त असांजे पसीनो निकिरंदो आहे त हुन में असांजो शरीरु गरम थी वेंदो आहे ऐं असांखे स्वेटर वग़ैरह पाइण जी बि ज़रूरत घटि पवंदी आहे इन करे ड्रुकी करे असां जेको हुन खे पसीनो कढंदा आहियूं ऐं बारिश में छा आहे असांखे रेनकोट वग़ैरह बरसाती बूट पाए करे हलिणो पवंदो आहे जो की हलिणो पवंदो आहे जीअं असां तरक़ी न पऊं फिसली न पऊं ऐं इन करे असांखे वधीक तेज़ न डुकिणो पवंदो आहे आराम सां धीरे डुकिणो पवंदो आहे जां पंधु करण पसंदि थींदो आहे इन करे असां बरिसात में जेको आहे त धीरे धीरे करे रेनकोट पाए ऐं बरिसाती जूतो पाए करे ऐं हलंदा आहियूं